یس اوکے اوکے اور کچھ ہمارے یہاں پر پرائز ہے ففٹی تھاؤزنڈ پچاس ہزار روپے ہمارے یہاں پر ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے ہر چیز ہم آپ کو فیشیل گولڈ اسکیم کا کر کے دیں گے اور ایک ایک نمبرکر کے دیں گے آپ ایک دم اچھی دکھو گے نہیں نہیں ہمارا یہاں پر نام چلتا ہے اچھی کوالٹی کا ہم آپ کو اچھا فیشیل کر کے دیں گے تھریڈنگ بھی ہم آپ کی اچھی کر کے دیں گے جی ہاں ہمارے ہمارے یہاں پر لگے گا پانچ سے چھ گھنٹے

نہیں نہیں آج میں آج میں بہت ہی بزی ہوں آپ پرسوں آجانا پرسوں آجانا آپ ٹھیک ہے آپ کل آ ٹھیک ہے آپ کل آ جانا آپ آ جانا دوپہر کے دو بجے آ لیکن ہم لیکن ہم آپ کو تھوڑا ہی ڈسکاؤنٹ دے پائیں گے جیسے کہ ہم آپ کو فورٹی فائیو تھاؤزینڈ تک کر سکتے ہیں ہم آپ کو پانچ ہزار کم کر سکتے ہیں ویلکم اوکے ہمارے یہاں پر سارے فسلیٹیز ہیں آپ کو جو بھی کروانا ہوگا آپ کروا سکتے ہے ہم نہیں نہیں آپ کے بالکل فیس ایک دم شائن اینڈ گلو کرے گا ہمارے یہاں پر ہم نمبر ون کوالٹی کا سامان یوز ہوتا ہے اوکے اوکے